अगर मैं बात करूँ तो हमारे गाँव में अंत्येष्टि से सम्बंधित बहुत सारे विभिन्न प्रकार के संस्कार माने एवं मनाए जाते हैं हम लोग एक हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और हिंदू धर्म में होने की वजह से हमारे यहाँ ऐसे कई सारे कार्यक्रम एवं संस्कार किए जाते हैं जो कि लोगों के अंतिम समय के बाद ही किया जाता है जैसे मुखाग्नि देना बरहवीं मनाना तेरहवीं मनाना पहला दिन मनाना ऐसे कई सारे अलग अलग दिनों पर हम लोग अलग अलग प्रकार के संस्कार किया करते हैं हमारे यहाँ पित्रपक्ष पित्रों का आना एक अंत्येष्टि सम्बंधित ही संस्कार है जिसमें कि हम लोग आए हुए पित्रों को खाना पानी दिया करते हैं हमारे यहाँ जब भी किसी भी प्रकार की ऐसी कोई भी अच्छी घटना नहीं होती है एवं किसी का भी अंतेष्टि संस्कार मनाना होता है तो उस दौरान जो उनके घर में उनके सब से छोटे बेटे होते हैं उन्हें अपना बाल छिलवाना एवं उनके ऊपर कुछ नियम लगा दिए जाते हैं जैसे कि वह तेरह दिनों तक घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं ना ही किसी भी स्थान पर जा कर कि चार लोगों के साथ मिल कर बैठ कर के उन से बातें कर सकते हैं उन्हें तेरह दिनों तक एक अलग रूप से कर दिया जाता है उन्हें अकेले ही इन तेरह दिनों को बिताना ही रहना होता है तेरहवें दिन पचास सभी ब्राह्मणों को भोजन करा के घर का शुद्धिकरण करा के पूजा पाठ करा के ही हम उसके बाद कोई भी कार्य को प्रारंभ करते हैं अंत्येष्टि संस्कार में हम लोग लोगों को मुखाग्नि देने जाते हैं उस दौ रान घर के सभी मर्द पुरुष जाते हैं वहाँ और उन्हें प्रणाम कर उनकी आत्मा के शां ति के लिए प्रार्थना करते हैं वहाँ पर महिलाओं का जाना वर्जित होता है अन्यथा उसे दिन के बाद अगले दिन से हीं में सभी में इला उसी स्थान पर जा कर के स्नान पूज न किया करते हैं ऐसे कई सारे विभिन्न प्रकार के संस्कार किसी के भी अंतिम समय के बाद हमारे यहाँ मनाए जाते हैं